सुपौलमे प्रायः अहाँकेँ डेढ़ सए गाम आबय छै सुपौल जिलाके अन्तर्गत एहि डेढ़ सए गाममे हसूरी जातिके ही जनसंख्या बेसी छै ब्राह्मण राजपूत सबकेँ संख्या तऽ कम ही यऽ किछ गाम एहन छै जाहिमे कि राजपूतके महत्ता छै पाँच गाम मुख्य रूपसँ छै एहन जाहिमे मुख्य रूपसंँ ब्राह्मण राजपूतके महत्ता छै ओहिठमा बेसी संख्यामे यऽ अन्यथा जनजाति या जाति जे छै से ओएह छै आदिवासी तऽ एहिठमा नहिएके बराबर पर यऽ आ ओएह आधार पर सब आपसमे मिलजुलके ही कार्य एहिठमा सम्पादन होइए विशेष रूपसँ खेतीके प्रमुखता छै फसलमे फल आम इत्यादिके बहुत सारा बगीचा छै ओकरा जाहिमे कि सब जाति मिलके आ बढ़िआँसँ सम्पादन करैए इएह मुख्य एहिठमका छै आओर सब जाति मैथिली भाषाके ही पालन करैए हिंदी तऽ बहुत कमे हमरा लगैए फिफ्टी परसेन्ट आदमी हिंदी बढ़िआँसँ बाजि पाबैत हेतै अन्यथा मैथिलीके ही प्रयोग करै जाइए